हैलो जी क्या मेरी बात ओला में हो रही है जी सर सर अभी हाल ही में मैंने एक कैब बुक करी थी तो मेरे को उसके बारे में आपको थोड़ा बताना था अभी दरअसल कोविड का दौर चल रहा है तो जो ड्राइवर थे उन्होंने मास्क भी नहीं पहना था और वह एक दम मतलब बिना मास्क के आए थे और जब मैं उनकी कैब बुक मतलब जब मैं उनकी कैब में बैठ रहा था तो उन्होंने ना ही मुझे सैनिटाइज़र दिया और ना ही उन्होंने अपनी वैन सैनिटाइज़ करी और ना तो उन्होंने मेरा टेम्परेचर वग़ैरह नापा सर साथ साथ मैंने जब मैं कैब में बैठा तो मैंने देखा जो सीटें हैं वो बहुत ज़्यादा गंदी थीं उसमें खाना पड़ा हुआ था कहीं कहीं बहुत गंदी स्मेल आ रही थी तो इसके बारे में मेरे को बताना था कि आप लोग भी देखते हैं तो ये आपका काम होना चाहिए कि आप यह देख रहे हैं तो एक दम सारी चीज़ें देख के भेजें कि कोई कैब वाला कैसा कर रहा है अब कल को अगर मेरे को अगर कोविड हो गया उनके वजह से तो उसका भुगतान कौन लेगा आप तो लेंगे नहीं आप तो बोल देंगे कि सर हम नहीं जानते यह वह तो उसका थोड़ा देखिए जी जी धन्यवाद